खानावला घरमे हमरा सबके बहुत मच्छर कीड़ा उड़ा सब रहै छै कॉकरोच सब रहै छै आओर हँ छिपकली उपकली सब रहै छै अइके लेल खाना घऽरके साफ उफ रखैके लेल साफ रखै के होतै आओर खाना बाथरूम उथरूम सबके साफ करैके होतै साफ सुथरा रखैके होतै आओर आओर अपने अच्छासँ रहैके होतै साफ सुथरामे रहैके होतै आओर साफ कचरा नहि फैलाबेके होतै तब खानावला घऽर सहीसँ रहतै दोसरोके सुरक्षा दोसरोके कचरा उचरा नहि फैलाबे देबेके होतै इसलिए तब कीड़ा मकोड़ा नहि हेतै